ना हमनो थांनायाव आङो माखासे थाग थियारिफोर खालामो जेरै नाखौ सारसिननो थाखाय जे लांफायो आरो लोगोसे नाखौ जमा खालामनानै लानो थाखाय ना लाग्रा आयजें जेरै ख'बाय एबा माखासे जलंगाफोर लानानै आं थाङो आरो लोगोसे लोंग्रा दैखौबो आं लानानै थांफाखायो आरो नाफोरखौ सारसिननो थाखाय एबा नाफोरखौ ज'मा ज'यै लाबोनो थाखाय माखासे नानि थाखाय जाग्रा आदारबो लानानै थांफायो जाहाते नाखौ सारसिननानै गोबां बिबांनि ना मोन्नो हानायाव मदद खालामो बेवहाय आङो जेबो बिस गोनां माखासे मुवाफोर बाहाया जेरैबायदि दैआव थानाय जिब जिरादफोरखौ खैफोदआव खोख्लैनाय बेबायदि जाहाथे जाया बेनिखायनो आङो मिथिंगाजों लोगोसेनो आरो गोदोनि बायदियै नाखौ सारसिन्नानै आं लानानै फैयो आरो नाखौ हमनो थांनायनि सिगां आंहा जेबो दोरोङारि रुतिन एबा दोरोङारि आसारखान्थिफोर आं फालिया